औ आब' दाना माथो क'कराझारा गोदो गैथारैआनो दाना माथो सिनायलायनो हालाबाल गोदान गोदान जाजोबथारबायना आब' जों उन्दै उन्दैबा क'कराझारखौ क'कराझारा बिदि गिदिरा नङामोन दाना सिनायलायनो हालासो क'कराझारखौनो उम गोदो जों उन्दै उन्दैबा नंथारामोन क'कराझारानो दासो गिदिर गोगोम जाबाय जोंहासो दा बेरायनोनो मोनला आनदाय लायसिगोनथ' आरो क'कराझारखौ जों दा जोंबो सिख्लाबासोमोनहाय ना दासिम बेरायबाय थानो मोनगौमोन

गोदान गोदान जाजोबबाय क'कराझारा ओरै थिनालिआबो गोदान गोदान जाजोबबाय दाबावैनो रिजाब थिंबो गोदान गोदान जाजोबसिगोन ना

दे होमबा आब' दोनसै ना दोनसै होनदां